जय झूलेलाल जीअं पाण पॉलिसी खे एजेंट खां वठंदा आहियूं त उहो उनजी जेका मातृभाषा आहे सिंधी आहे त हुनमें पंहिंजो जेको शर्तूं आहिनि ऐं जेका बि उन्हनि जो टर्म्स एंड कंडीशन आहे सभु सम्झाईंदा आहिनि ऐं बाक़ी जेका डॉक्यूमेंट्स लॻंदा आहिनि त उन्हनि में उन्हनि जो पूरो कम थी वेंदो आहे त पाण खे उहा पंहिंजी भाषा में जीअं अगरि कोई पहचान जो हुजे पंहिंजी भाषा में सम्झाए त उन्हनि में पाण खे इयो फ़ाइदो रहंदो आहे जीअं पंहिंजी मातृभाषा वारो आहे त पंहिंजो सलाहकार थी वियो सुठे नमूने पाण खे सम्झाईंदा आहिनि भाई छा सुठो आहे छा नुक़सानु आहे त हुनमें हिकिड़ो फ़ाइदो मिली वेंदो आहे पाण खे त उनजे हिसाब सां पाण कमु अॻियां करे सघूं था पाण खे हिकिड़ो त विश्वासु वेही रहंदो आहे बाक़ी जीअं पाण वठूं न वठूं पंहिंजे मथां पर इयो हिकिड़ो पाण खे अ सुठो हिकिड़ो फ़ाइदो थी वेंदो आहे त उनसां सभु कमु आसान थी वेंदो आहे जय झूलेलाल